आहो में नोआ तरीका सिक्खेआ ऐ स्विमिंग दा पैह्लै मिगी सिर्फ फ्री स्टाइल आंदी ही कन्नै मिगी पानी तो वी बड़ा डर लगदा हा फिर में अपनें दोस्तें नू दिक्खेआ कि ओह् पुट्ठी तारी मारा दा हा ते मिगी बड़ी चंगी लग्गी ओह् में उस्सी बोलेआ कि मिगी सिखा कियां सिक्खा ना सिक्खनी ते उन्न मिगी बड़े अच्छे तरीके नै सिखाई तारी ते में तारी मारने लगेआ हून ओह् मिगी बड़े अच्छे तरीके नै आंदी ऐ ते हून मिगी पानी कोला वी डर निं लगदा ते में ओह् बड़ी इ'यां सिंपल तरीके दी तारी ऐ ओह्दे निं कोई एनर्जी लगदी निं कुच्छ में बड़े चिर उदे कन्नै हून तारी मार सकदा हां पैह्लैं मेरे च साह् दी प्राब्लम होई जंदी ही तारी मारदे मारदे ओह्दा सिंपल ऐ ओह्दी एनर्जी निं बेस्ट होंदी ते में सिंपल तरीके नै ओह् तारी मारियै फो पानी कन्नै फ्लोट होंदे होंदे बड़े चिर तारी मारी सकदा ऐं ते ओह्दे बड़ा फायदे ऐ ओह्दे कन्नै साढ़ी पूरी फुल बाड्डी दी बर्क आउट होई जंदा